शिक्षा प्रणाली विशेष जरूरतों वाले शिक्षकों के लिए अपर्याप्त सहायता का समस्या यह है कि उन शिक्षकों को और बालकों को यह एक अच्छी सीख मिलनी चाहिए कि जैसे अगर कोई नेत्रहीन बालक है और शिक्षक अच्छा है उस शिक्षक को उस बालक की सहायतापूर्वक करनी चाहिए और जैसा कि हमारे यहाँ है सरकारी स्कूलों में अपने से जो भी विकलांग है या नेत्रहीन बच्चे हैं उनको सरकार अपने तरफ़ से मुआवजा प्राप्त करवाती है और उन्हें कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करती है जिससे कि वह बच्चे अपाहिज होकर भी कुछ अपने कल्चर के बारे में जान सकें और कुछ अपने बारे में भी जान सकें कि वह क्या कर सकते हैं और भी और शिक्षकों के माध्यम से उन्हें एक ऐसा चीज बताया जाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हैं और इसी मामले में हमें यही करना चाहिए कि सारी स्टूडेंट को जो भी नेत्रहीन बच्चे हैं या अपाहिज बच्चे हैं उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिए